आयच्या युवकांक काम गावपाक खंयचे खंयचे आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा आयच्या युवकांक म्हटल्यार न्यूव नवीन युवकांक खूब वेगवेगळे आव्हानांक तोंड दिवचे पडटा जशें की तेंकां पयलीं म्हटल्यार ह्यात कळोंक नासता की कांय करूंक जाया तेंकां ह्या आजच्या लायफान आजच्या जिवनान इतक्या कॉम्पिटिशन वाडलां की खंयच्याच युवकांक खंयत कांय कळ करूंक जाय कसा करूंक जाय आनी फुडें चान्स मेळटलो काय ना ह्या कांयत खबर ना जर पालकांचा आयकून ते करतत तर तेंचो इंट्रस्ट त्या हेच्यान नासता आनी जो इंट्रस्ट आसता तेच्यान चड कॉम्पिटिशन आसता तरी पण आजचे यूत कशेंपण आपला इंट्रस्ट खूब फोलो खूब ते फोलो करतात तरी बी आयज तेंकां रोजगार मेळपाक खूब त्रास जाता पयलीं म्हटल्यार हेचो मेन कारण म्हटल्यार करप्शन करप्शन हो एक व्हडलो कारण आसा हेचो खंयय कोणय व्हडल्या एम एल ए किंवां सी एम किंवां व्हडलो कोण पदार आसता तो कांय असो करप करप्शन करता सगळ्या सिस्टमाक तेच्या खातीर जो खरो कॅन्डिडेट आसता जेका खरी गरज आसता तेका असला काम गावनाना आनी जेका खरी गरज नसता आनी जो आपलो हा यो वया म्हणान येता काण तेका आपल्या बिना कांय करुच्या आदी तसा स्थान गावता जाल्यार ता एक जो खरो निडी खरो होयो जेका खरा वया होता तेच्यार एक अत्याचार जाता तेच्या मुळे एक अनएम्प्लॉयमेंट खूब वाडलालो आसा तेच्या मुळे आजच्या युवकांक ह्याची युवक इमप्लॉयमेंट म्हटल्यार रोजगार बगूंक करूंक बगनन आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार पोप्युलेशन म्हटल्यार चडान चड आमची पोप्युलेशन आयज वाडत चलली आसा भारत हो पयल्या क्रमांकाचेर आसा जे इतकी पोप्युलेशन इतकी मनशां वाडत चललीं आसत रोज नवीन नवीन भुरगीं जातत नवीन नवीन कोम्पिटिशनां येतत नवीन नवीन आवाहनां येतात ते हेच्यात आजच्या युवकांक असल्या इम्प्लॉयमेंट ऑपोर्चुनिटी खूब कमी जायत चलली आसा पयलीच आमचो भारत देश युवकांचो देश असो म्हटलो जाता ह्या आमच्या देशांत युवक हे खूब आसत आनी तेच्या मुळे तेंच्यात कॉम्पिटिशनय खूपच जाय तुमी बगताच थंय कॉम्पिटिशन हें असताला मागीर ता खेळ असूं डांस असूं गायन असो किंवां एक्टींग असा आसो सगळे फिल्ड सगळे सगळ्या कलांत तुमकां कॉम्पिटिशन हें गावतलं म्हणान जे खरें जेंच्यांनी खूब शिकान डिग्री घेवन आसत तेंका जेव असा ऑपोचुनिटी इम्प्लॉयमेंट रोजगार गावनाना तेन्ना तेवा ते खालच्या पदा वर काम करून एक फावट रेडी जातात कित्याक कारण तेंचे कडे कसलात ऑपोर्चुनिटी ना कसली तेंचे कडेन इम्प्लॉयमेंट ना आनी तेंकां घर सांबाळुचा आसता आनी हेच ते मनशां जे खरें डिजर्वींग खरें लायकीचे असतत तेंचे जे सिटां घेतत ते जे जे अनडिजवींग जे जे तेंकां नाका पूण पयश्याच्या फावरा खातीर जे सिलेक्ट जाता असल्या कामां रोजगार किंवां रोजगारा खातीर तेंकां ह्या गावता रोजगार गावता आतां हे खुबच अशे युवक आमच्या भारतांत बिना रोजगारचे आसत सगळ्या वाड्यांत सगळ्या गांवांत सगळ्या गांवांत असले युवक तुमकां गावतले सगळें जाण ह्याच टेंन्शनांत आसत की जर आतां फुडें जावन ग्रॅज्युएशन किंवां आनी चड शिकलो किंवां कमी पण शिकलो तर बाबा काम गावतला काय ना किद्याक आजच्या काळांत कॉम्पिटिशन हें खूबच वाडलां मागीर ता ऑनलायन कॉम्पिटिशन आसूं काय ऑफलायन आसो ऑनलायन म्हटल्यार ता मागीर यू ट्युबारय पयलीं इतके काय एक नवता पण आतां सगळें जाण यू ट्यूब सगळें जाण इंस्टाग्राम हेच्या वर विडियो करतात आतां जर कोण नवीन युवक सादो आपलो गरीब घराचो युवक जर करूंक बगता विडियो जाल्यार तेची विडियो बगूंक आतां मनशां ना सगळे जाण आपआपले विडियो करूंक बगतात सगळे जाण क्रियेटर जावंक बगतत पण वॉचर विवर हे जावं कोणत बगनत तेच्या मुळे थंय तुमकां ऑपोर्चुनिटी आतां कमी कमी जायत येता जेंच्यांनी पयल्यात पासून केल्लेला तेंचा बरा जे कोण नवीन करूंक बगतत ते थंय हरावता मगेर येता आमचो कॉर्पोरेट लायफ कॉर्पोरेट लायफ हें असता ऑपोचुनिटी असता पूण इतकी ना गरीब किंवां मिडल क्लास लोकांकां युवकांका ह्या इतक्या म्हायती नसता आनी तरी पण ते कॉर्पोरेट लायफांत किंवां जिवनांत जे जातात ते तेंकां खूब आव्हानां पासून लडाचा आसता आनी नंतर येता आमचो गवरमेंट शासकीय काम रोजगार जशें की आय ए एस आय पी एस डिफेंस हें असा हेच्यात खूब नाय सगळेंत नाय पण खंयचे खंयचे करप्शन दिवन बसलेल्यो आसतात आनी हेत फूल सिस्टम करप्ट करतात तेच्या मुळे असल्या लोकां मुळे बरी इम्प्लॉयमेंट ऑपोर्चुनिटीज युवकांक गावनाना अशें आनी खूब अनेक कारणां आहत जे आजच्या युवकांक फाटीं हेटत इम्प्लॉयमेंट किंवां रोजगार मेळपाचा